हमर हॉस्पिटल जाइके सन्दर्भ ई अछि जे ई अछि जे कोनो सरकारी हॉस्पिटल जाइ छी तऽ डॉक्टरसँ इलाज करबै छी ओकरा बाद डॉक्टर नर्स अबै छथिन आओर पेशेन्टके देखै छथिन तकरा बाद पेशेन्टके देखलाके बाद हुनका बताबै छथिन जे कोन बेमारी छनि या हिनका इलाज कोना हेतनि जेना होइत छनि ओ करै छथिन ओहिके बाद जँ हुनकासँ नहि होइ छनि तऽ दोसर डॉक्टरके बुलाबै छथिन इलाजके लेल इलाज करबाक लेल दोसर डॉक्टर अबै छनि फेर हुनका इलाज करै छनि ठीक ढङ्गसँ अपना विचार दै छथि जे ई ठीक हेथिन कि नहि हेथिन से हुनका सहमतिसँ होइ छनि जँ ई सरकारी हॉस्पिटल घनश्यामपुरमे छै एगो अछि हमसभ जाइ छी ओतऽ जँ ककरो तबिअत खराब रहै छै ओतहिए जाकऽ देखबै छी आओर ओतऽ अपन डॉक्टरसभ देखै छथिन आओर कहै छथिन जे हिनकर इलाज हेतनि कि नहि हेतनि इएह सन्दर्भमे हमर बात करै छी हमसभ जे ई डॉक हॉस्पिटल बढ़िआँ अछि आओर एतऽ जे डॉक्टर अबै छथिन से बढ़िआँसँ इलाज करै छथिन इएह इएह सन्दर्भमे कहै छी